जय झूलेलाल अॼुकल्ह जे ज़माने में महाराष्ट्रा में गवरमेंट स्कूल तमामु घटि थी करे प्राइवेट स्कूल जामु थी विया आहिनि प्राइवेट स्कूलनि ज म प्राइवेट स्कूलनि में जेके जामु मशहूरु नाला आहिनि हुननि मां कुझु आहिनि डॉनबॉस्को डी पी एस पोद्दार इंटरनॅशनल स्कूल सेंट झेविअर सेंट थॉमस इहे जामु वॾा वॾा स्कूल आहिनि जेके सी बी एस सी पोर्शन पढ़ाईअ सां गॾु गॾु ॿारनि खे ॿी बि जामु सुविधा ॾींदा आहिनि ॿिया ॿियनि शयुनि में बि जामु स कुझु सेखारींदा आहिनि हो ॿारनि खे ऑप्शन हूंदो आहे त हफ़्ते में टे ॾींहं टे पिरड अधि अधि किलाके मुने मुने किलाके जा पाण जी जेका शइ उनखे हुननि खे वणंदी आहे जीअं त डांसिंग थी वेई स्विमिंग स्केटींग गार्डनिंग योगा सभु शयुनि जा ऑप्शन हूंदा आहिनि कहिड़ी बि सिलेक्ट करे हो सिखी सघंदाएनि गॾु गॾु हुननि सां गॾु ॿ पिरद हेल्थ एंड एडुकेशन फिज़िकल एक्टिविटी पि टी अ जा बि हूंदा आहिनि जंहिंमें ॿारनि खे हेल्थ जी इंपोरटंस केॾी महत्वपूर्ण आहे हेल्थ कीअं हुनखे स्पोर्ट्स में वधाए सघंदा आहियूं पोइ स्पोर्ट्स में बि जामु ऑप्शन हूंदा आहिनि सभिनिनि जे लाइ हुननि एरिया जा स्पेसिफिक टिचर्स हूंदा आहिनि जेके हुनमें माहिर हूंदा आहिनि स्पोर्ट्स में बि ॿारनि खे जेको स्पोर्ट वणंदो आहे हुन जे लाइ टिचर ऐं ग्राउंड अद हुन ग्राउंड में बि जेके जेके सुविधा लॻंदियूं आहिनि सभु इक्युप्मेंट्स हूंदा आहिनि जीअं त हॉकी थी वेई त हॉकी बॅट्स क्रिकेट थी वियो त क्रिकेट बॅट क्रिकेट ग्राउंड अलॻि हूंदो आहे बास्केट बॉल ग्राउंड अलॻि हूंदो आहे क्रिकेट जे लाइ क्रिकेट नेट्स हूंदियूं आहिनि पोइ स्विमिंग जे लाइ अलॻि स्विमिंग रूम हूंदो आहे हुन में बि जामु सफ़ायूं में थियलु हूंदियूं आहिनि पोइ अ जेके कॅन्टिनियूं हूंदियूं आहिनि हुनमें बि जामु सफ़ाईअ सां हेल्दी रोटी हूंदी आहे जेके शरीर जे लाइ फ्रुट्स सलाद जामु सुठा हुंदा आहिनि कुझु बि जंकफूड अलाउड न हूंदो आहे तरियल शयूं त अचनि ई रोटीअ जे टिफिन में बि अलाउड कोन हूंदियूं आहिनि हिन मामिले में प्राइवेट स्कूल्स गव्हर्मेंट स्कूल जे मुक़ाबिले जामु अध अॻियां वधी विया आहिनि पोइ हिन ह हिन सां गॾु गॾु जेकी पढ़ाई हूंदी आहे हो बि जामु सुठी थींदी आहे जेके टिचर हूंदा आहिनि हू जामु पढ़ियल लिखियल हूंदा आहिनि हिन करे प्राइवेट स्कूल जामु वधी विया आहिनि ऐं माण्हू हुनखे गव्हरमेंट स्कूल सां जा वधीक प्रेफर कंदा आहिनि हिन सां गॾु हो वैल्यू एडुकेशन जा लेक्चर बि रखंदा आहिनि जंहिंमें हो ॿारनि खे असांजा पौरान जेके महाभारत रामायण हुयो हुननि जी शिक्षा ॾींदा आहिनि हुननि जा बि लेक्चर थींदा आहिनि भग्वद गीता जो बि ज्ञानु ॾींदा आहिनि हो बि सेखारींदा आहिनि ऐं सुबुह जो असेंबलीअ में प्रेयर्स खां पोइ मेडीटेशन बि कराईंदा आहिनि जेकी हुननि खे जामु सुठो हूंदो आहे लाईफ टाइल लाईफस्टाईल कीअं हुजे हुननि जो ज्ञानु ॾींदा आहिनि हुननि जी हिकिड़ी लाईफस्टाईल ठाहींदा आहिनि माइंडसेट ठाहींदा आहिनि की ॿार अॻियां लाईफ में सुठो कनि मेंठली मेंटली जामु फिट हुजनि हिन करे प्राइवेट स्कूल गव्हर्मेंट स्कूलनि खां मुक़ाबिले वधीक था थियनि ऐं ॿार हुननि ॿारनि खे मा माउ पीउ हुन प्राइवेट स्कूल में था विझनि जय झूलेलाल